खेती अगर देखा जाए तो खेती की अच्छी बात करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि खेती जिसके द्वारा की जाती है जो हमारे देश का जो किसान होता है वह बहुत मेहनती होता है अगर वह काम करना छोड़ दे अगर वह खुद का कार्य करना अगर वह छोड़ दे त्याग कर दे तो उसी तरह हमारा जो पूरे बच्चे हैं बूढ़े हैं सब भूखे मरेंगे इसी तरह हम को सब से महत्वपूर्ण या फ़िर सबसे जो हम को जिस जो अपना जो कार्य हैं उसमें हम को उसमें ध्यान देना चाहिए कि जो खेती है वो सब से सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए उसी तरह हम खेती के बारे में हमारी बातें करते हुए कह सकते हैं कि ना मेरे हिसाब से तो ये कहना चाहिए कि है ना देश के हर एक नागरिक को है ना एक बार खुद की जो ज़िन्दगी है एक बार खुद की जो उस में खुद को एक बार खेती उस को करनी चाहिए उस को पता लगना चाहिए जो देश का जो किसान है वो किस तरह मेहनत करता है वो किस प्रकार जो जो खुद की जो भूमि है उस को जोतता है वो किस तरह हल चलाता है उसी प्रकार तब जा के उस की महत्व पता लगेगा